ہمارے ضلعے میں ایک عبادت گاہ ہے جو بہت ہی تاریخ اپنے ساتھ رکھتی ہے اور شہر کا بڑا بڑی عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی اور وہاں پر لوگ جو ہے جاتے ہیں تہوار جیسے کوئی بڑا تہوار آتا ہے عید الفطر تو وہیں پر جاتے نماز پڑھنے خاص طور سے کیوں کہ وہ بہت ہی پُرانی مسجد ہے اور ثقافت لکھنؤ کی ثقافت کو جھلگتی ہے

یہ روایات چلی آ رہی ہے کہ جو ہے بڑی بڑے تہواروں کو بڑی عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا چاہیے تو اِس وجہ سے جو ہے لوگ وہیں پر عید الاضحیٰ عید الفطر کی نمازیں وہیں پر ادا کرتے ہیں اور حال ہی میں ابھی تین چار مہینے پہلے عید الاضحیٰ منائی گئی تھی